तऽ बाहर जब निकलय लागै छियै तऽ पौधा आर रहै छै गमलामे रहै छै ओतेक बड़का गार्डेन वॉर्डन तऽ यऽ नहि जड़ जमीन तऽ यऽ नहि तऽ लगेने छियै दसटा तऽ ओहिमे जे छै से पानी ऊनी दय छी ओकर देखभाल तऽ बहुत जरुरी छै नहि तऽ ओ मुरझा गेलै तऽ बस फेर तऽ गड़बड़ तऽ ओकरोमे पानी पाइप मोटर लगेने छी घरमे एगो मोटर लगेने छियै पाइप दै देनय छियै आ ओ पौधेके जे छै से अगर कतहुँ जाय लागै छियै तऽ परिवारमे केओ सदस्य अगर पूरा फैमिली कतहुँ जाइ छियै तऽ गेट वगैरह खुलले रहै छै तऽ ओकरा कहि देलहुँ एक आदमीके या सौंप दय छियै ककरो कियाकि ओतए टाके छै नहि कि आदमी राखिके जेबय ऊपर तऽ ओ बस दू चारि दिन दश दिन रहैत छियै कतहुँ तऽ ओ पौधाकऽ मरै लऽ नहि दय छियै किआतऽ पौधा लगेबे करैत छियै एहि दुआरे जेकि ओ मरय नहि तऽ इएह विचारसे लगेबो करै छी न तऽ पौधाके जे छै से देखभाल करयके लिए वएह जे छै से दय छियै खाद बीज अपन पत्ती आरके सड़ा गलाके राखय छियै अपन मट्टीमे डालिके ओकरा निकालय छियै अपन चाय पत्ती वगैरह होइत छै अथी अरके पत्ता होइत छै त ओ सड़ि जाय छै रखय छियै जादे कम्पोस्टेके यूज करै छियै आ कोनो फुलवारी वाला तऽ छै नहि जे ओ लागतै कतहुँ सँ खरीद फरीद कऽ ओतना नहि जानै छियै जेतना जानैत छी ओहि हिसाबे पौधा वगैरह हमर ठीके रहै छै ओ दशटा फूलके पौधा लगेने छियै इएहसभ छै आओर की आओर किछु नहि करै छी कोनो बड़का बड़का चीज नहि उपजाबैत छी दशटा कोबी उपजा लेलहुँ दशटा इएहसभ